دہلی میں کئی جگہ پر پبس اور بار کھلے ہوئے ہیں جہاں آپ جا کر اپنی مرضی کے گانے بھی سن سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں جاننے کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی